हैलो अंजी भैन जी राम राम किन्नियां लकड़ियां चाही दियां मन चाली किलो अच्छा सौ किलो सौ किलो अच्छा सस्ते देआ दे मैहंगियां ठीक ऐ ठीक ऐ अग्ग सेकना बड़ा मैहंगा होंदा ठीक ऐ ठीक ऐ इक्क सौ बीह् रपे दियां फिर ठीक ऐ देवदार दे देवदार दे देआरा दियां बी ऐ ओह् शैल बलदियां आं तिड़कदियां ओह् अग्ग इंया ओह् करदे आयो तुस अस लेई लैगे दिक्खी लैगे ना तुस आयो ना ते लेई लैयो तुस ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक